جی ہاں تاریخ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں تنازعات ہوتے ہیں ایک مشہور تنازعہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا ہے وجوہات تقسیم ہند انیس سو سینتالیس میں بھارت اور پاکستان کی آزادی کے وقت کشمیر کے ریاست کے راجا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت میں شامل ہوں گے جیسے پاکستان نے قبول نہیں کیا مذہبی اختلافات کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی جبکہ حکمران ہندو تھا علاقائی کنٹرول دونوں ممالک کشمیر کو اپنی ملکیت مانتے ہیں اور اس پر دعویٰ کرتے ہیں نتائج جنگیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں انیس سو سینتالیس اڑتالیس انیس سو اکیاسی اور انیس سو ننانوے کی کارگل جنگ شامل ہے سیاسی تناؤ دونوں ممالک کے درمیان مستکل کشیدگی رہی ہے جس کا اثر ان کے دیگر بین الاقوامی تعلقات پر بھی پڑا ہے اقتصادی اثرات تنازعہ نے دونوں ممالک کی معیشت پر بھی منفی اثر ڈالا ہے انسانی حقوق کے مسائل کشمیر میں شہریوں کے حقوق کی پامالی لاپتہ افراد اور تشدد کی رپورٹس بھی عام ہوں یہ ایک مختصر خلاصہ تھا اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے